हम जाते हैं तो गाना गाते हैं अच्छा से बैठते हैं भजन करते हैं दो तीन तीन चार घंटा समय देते हैं भजन करने के बाद अपना भजन अच्छे से करते हैं दूसरे को भी गाने के लिए कहते हैं आपना गाना बैठकर गाते हैं शिव चर्चा में जाते हैं तो अच्छे से गाना गाते हैं महादेव का नाम लेते हैं गाना गाते हैं पूजा पाठ करते हैं गाना गाते हैं गाना गाकर अपना तीन घंटा समय देते हैं गाना गाते हैं